हांवें हालींच मिशेल ओबामा हिचें बिकमींग ह्या नांवाचें पुस्तक वाचलें ह्या पुस्तकात मिशेल ओबामान आपूण ल्हान आसतना ते आपूण फर्स्ट लेडी ऑफ द युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्रेझिडेंट ओबामाची बायल जावन जेन्ना वायट हावस एंटर केलें आनी तातूंतलो आठ वर्सांचो काळ हो पुराय डिस्क्रायब केला हांगा मिशेल ओबामान आमकां दाखोवन दिला की ती कितल्या चेलेंजींग परिस्थितींतल्यान वयर सरिल्ली ती ब्लॅक जाल्ल्या कारणान ती ल्हान आसतना तांकां डिसक्रिमिनेशन जरूर पळोवचें पडलें बट तरीय आसतना तिच्या आवय बापायन तिजें प्रोत्साहन आनी तिजो आत्मविश्वास केन्नाच कमी जावपाक दिवंक ना तिका जमना आसतना सुद्दां आपूण कमी शिकिल्ली आसतना सुद्दां तिजी आवय बापायन चडान चड शिक्षण घेवपाक प्रेरीत केल्लें तिणी लॉ ह्या फिल्डांत शिक्षण घेतलें जेन्ना ती प्रेजिडेंट ओमाबाची बायल जाली आनी जेन्ना तो पयल्या फावटी निवडणुकेक रावतालो तेन्ना तिका आपलो स्वताचो जॉब जी स्वताची नोकरी आशिल्ली जी तिणें इतलीं वर्सां केल्लीं ती सोडची पडली घरा कडेन आपल्या भुरग्यांक ओबामाक ताच्या कामांनी मदत करपाक तिका आपली नोकरी सोडची पडली सो ती हांगा दाखोवन दिता आमकां की जेन्ना कोण एक बायल आनी एक दादलो जेन्ना लग्न जातात तेन्ना दोगूय जाणां आपलें फिफ्टी फिफ्टी परसंटूच दितलीं अशें जावपाक शकना ती आमकां सांगता की थोडो वेळ आशिल्लो जेन्ना ती खूब स्ट्रगल करताली आनी तिका हॅल्प करपाक तिजो पार्टनर ओबामा तो आपले शंबर टक्के दितालो जस्ट तिका जाता तितलो कंर्फटेबल करपाक आनी ती चड कांय तिजें कंट्रिब्युशन नासतालें तशेंच जेन्ना प्रेजिडेंट ओबामा जेन्ना प्रेजिडेंट म्हूण निवडून आयलो ओर ताच्या निवडणुकीच्या वेळार तेन्ना ओबामाक घरा कडेन दिवपाक कांयच टायम नासतालो कांयच वेळ नासतालो आनी तेन्ना मिशेल ओबामाक आपले शंबराकीन चड टक्के घालताली जस्ट हाची काळजी घेवपाक तिज्या भुरग्यांक जाय तितलो वेळ मेळटा जाय तितलो लक्ष्य ती दिवपाक शकता सो ती सांगता की जें लग्न आसता तातून आमी सदांच एक्सपेक्ट करूंक शकना की दोगूय जाण जे वांगडी आसात घोव आनी बायल ते पन्नास पन्नास टक्केच दितले थोडे अशेय वेळ येतले जेन्ना बायलेक एट अंयशी टक्के दिवचे पडटले घोव फक्त वीस टक्केच दिवपाक शकतलो जेन्ना असोय वेळ येतलो जेन्ना घोव णव्वद टक्के दितलो बायल फकत धा टक्केच दिवपाक शकतली पूण हाजे फाटले कोण कितले आपले कंट्रिब्युशन दिता हें चड म्हत्वाचें ना पूण कित्याक लागून तो तसो करपाक शकता करचें पडटा ताका तें चड गरजेचें जावन आसा जर दोगूय जाणांनी दोगांयकूय प्रत्येक वेळार जर सांबाळून घेतलें जाल्यारूच तें लग्न सफल जातलें आनी तुमी दोगूय जाणां मेळून जायतो उद्देश्य हासील करपाक पावतलीं सो तिणें दाखोवन दिला की आपूण जेन्ना प्रेजिडेंट म्हणून वायट हावसांत गेली तेन्ना तांकां जाय ती गजाल आता कडेन मेळटाली कसलीच गजाल ना अशी नासताली तांकां जेवण करून दिवपाक एंटायर किचन आशिल्लें कितलेशेच कूक आशिल्ले भितर भुरग्यांक जाय जाय तें जाय तेन्ना मेळपाक शकतालें पूण तरीय आसतना भुरग्यांचो उद्देश्य चुकपाक जायना ती बेश्टी हांगा थंय भरकटपाक जायना म्हणून तांच्यांनी भुरग्यांक वेळोवेळ हाचें कल्पना दिली की हांगा ती फक्त आठूच वर्सां रावपाक आसतलीं आनी तांचो बापूय प्रेजिडेंट जावन आसा भुरगीं न्हय तांकां जाता तितलें सामान्य जिवनूच दाखोवपाचो तांच्यांनी यत्न केलो आनी ह्या बुकांत ती मेहनतीचें फळूय आमकां खूब बरे तरेन सांगता मेहनत करत जाल्यार सफलताय एक वेळ रोखडीच ना मेळत पूण आयची सफलताय फाल्यां जरूर मेळटली आनी नक्कीच मेळटली